دہلی کے اندر میں بتانا چاہوں گا کچھ سیاسی مقامات ایسے ہیں جہاں پر میں اپنے مہمانوں کو لے جانا واقعی پسند کروں گا اور چاہوں گا بھی کچھ سیاسی مقامات ایسے ہیں کہ انڈیا گیٹ جامع مسجد لال قلعہ جو شاہجہاں نے بنوایا تھا اس کی تاریخ کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھنا پسند بھی کرتے ہیں اور یہاں جانا بھی پسند کرتے ہیں جامع مسجد ایت ایسی جگہ ہے جہاں پر کیا کہتے ہیں عبادات پر ہم کر سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم وہاں جا کے